हमर इलाकामे प्राधिकरण दिव्याङ्गके लिए हर तरहके मदद भऽ रहल अइ खेलके लिए जकरामे हमर सांसदके द्वारा अबकी बार जतना दिव्याङ्ग अइ ओकरा भेज रहल छै दिव्याङ्ग कोटा जतऽ दिव्याङ्गके खेलाबैए ओतऽ एकरामे चारि पाँचगो खिलाड़ी गेलो अइ एतऽ पूर्णियासँ हमर बहुत अच्छा तरीकासँ खेलैए ओ कोइ आँखिसँ नहि अइ एकटा आँखिसँ तऽ कोइ हाथ ककरो एकटा नहि अइ पैर नहि अइ ओकर सुविधाके लिए ओकरा खेलमे रुचि छै तऽ हुनका भेज रहल अइ बहुत तरह तरहके सुविधा देल गेल छै हुनका हमर सांसदके द्वारा जकरामे एकटा योजनो आबि गेल अइ दिव्याङ्ग योजना खेलमे जकरा द्वारा हमर सरकार आओर सांसद मदद खूब करि रहल अइ जकरासँ हमर खिलाड़ी लाभो पहुँच रहल अइ जकरा खेलैके मोन अइ दिव्याङ्गमे ओकरा हर तरहके सुविधा मिल रहल अइ तऽ ओ खेलैओ लऽ जा रहल अइ बहुत अच्छा तरीकासँ खेल रहल अइ